ہیلو وعلیکم السلام جی بتائیے جی کس کا تھا یونیفام اچھا اس میں آپ دے رہی تھیں مجھے او اچھا میں نے آپ کو جو سلپ دی تھی وہ ہے آپ کے پاس جی معافی چاہتے ہیں اس وقت تھوڑا کام کچھ زیادہ تھا اس لیے دھیان نہیں رہا آپ آئیے گا اور مجھے سلپ دے دیجیے گا جی ہم آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے جی جی ہم پوری کوشش کریں گے آپ بس جلدی آ کر مجھے وہ سلپ دے دیجیے تاکہ میں دیکھ لوں اچھا جو آپ نے ڈریس کی ناپ دی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے نا جی جی ویسے ہمارے یہاں فیبرک وغیرہ سب کی کوالٹی ہوتے ہیں جی وہ ایکچولی بس میں نے آپ کو بتایا نا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں سل پائی فی الحال آپ آئیے گا اور مجھے سلپ بھی دے دیجیے جی جی ضرور ان شاء اللہ